جی میں نے تصویریں لینے کے لیے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں کا میں نے سفر کیا ہے جیسے کہ ہریانہ راجستھان یو پی بہار آسام دہلی جب میں یو پی گئی تو وہاں میں نے آگرہ میں تاج محل کی تصویر لی جو مجھے بہت اچھی لگی اسی طرح سے جب میں ڈہلی گئی تو وہاں پر میں نے کطب مینار لوٹس ٹیمپل جامع مسجد وغیرہ کی تصویریں لی اسی طرح جب میں ہریانہ گئی تو ہریانہ میں ایک جگہ ہے مطلب وہاں پر موسی محل ہے اس کی میں تصویریں موسی چوہیا کو کہتے ہیں اسی کی بنا پر وہاں پر مطلب موسی محل کی تصویریں لی اور راجستھان گئی تو وہاں پر میں نے جل محل دیکھا اور ہوا محل دیکھا اور اس کی تصویریں لیں اور باقی اس کے علاوہ میں نے کچھ اور تصویریں لی جو مجھے مطلب لینے کے بعد بہت ہی بہت زیادہ اچھا لگا